डोगरी दे अस

देआ'नै आं ध्यान देआनै आं घट्ट कि डोगरी जेह्ड़ी ऐ एह् इक बड़ी अच्छी जबान है साढ़े डोगरे प्हाड़े बिच्च एह् डोगरी ऐ लेकिन अज्जकल दे नमें जेह्ड़े लोक न बच्चे न ओह् अज्जकल डोगरी बिच्च गल्ल निं समझदे नि हैन ओह् हिंदी गी गै जादै समझदे न अज्जकल शैह्रें गी जाओ तां डोग डोगरी च गल्ल समझदे निं अगर कोई डोगरी गल्ल करै दा होए ते उसी आखदे एह् पता निं कुत्थुआं आया डोगरा उसी गल्ल निं समझदा ऐ कोई जित्थें साढ़े शैह्र उधमपुर साढ़े समझी लैंदे जम्मू शा थल्ले थल्ले चली जाओ उत्थें डोगरी बिलकुल निं समझदे न ओह् आखदे हिंदी गै बोलो साढ़े कन्नै जां अंग्रेज़ी बोलो भाई अस अनपढ़ लोक ग्रांऽ दे लोक आं असेंगी डोगरी गै औंदी असेंगी प्योर डोगरी बी निं औंदी ऐ लेकिन डोगरी जेह्ड़ी ऐ बड़ी अच्छी ऐ अज्जकल पैह्लें जमानै स्कूलै बिच्च जदूं अस पढ़दे होंदे हे उन्नी सौ चौंह्ठ बिच्च उनें दिनें स्कूलें बिच डोगरी पढ़ांदे होंदे हे इक डोगरी कताब होंदी ही बाकी सब्जेक्ट हिंदी उर्दू जां अंग्रेज़ी ते सब किश पढ़ेआ ते ओह्दे बाद लास्ट इक अद्धा घैंटा डोगरी मास्टर पढांदे होंदे हे ते बड़े अच्छे पढ़ाना उनें कि डोगरी च गल्ल करो भई जेह्का हिंदी उर्दू अंग्रेज़ी च गल्ल निं करदे डोगरी च गल्ल करदे होंदे हे अज्जकल जे ओह् हून गै कायदै दे बच्चें गी पांदे ओह् हिंदी बच्चा डोगरी समझदा गै निं ऐ हून गौरमेंट नै बी पढ़ाना छुड़ी दित्ता हून बड़े घट्ट घट्ट पढ़ांदे इसी ते डोगरी जेह्ड़ी ऐ दिन ब दिन घटै दी ऐ दूइयां भाशां न जेह्ड़ियां ओह् बधा दियां हैन अस चाह्नें आं कि डोगरी भाशा जेह्ड़ी ओह् खतम निं होना चाहिदी साढ़ा प्हाड़ी लोकें दा एह् डोगरी कल्चर ऐ इसी असें छुड़ना निं चाहिदा लेकिन जूं जूं जियां जियां लोक तरक्की करै दे बजारै ई जा दे पढ़ै लिखै दे ओह् लोक साढ़े कन्नै बड़ी शर्म करदे डोगरी बोलने गी ओह् आखदे नेईं असेंगी शर्म औंदी थुआढ़े कन्नै ओह् गल्ल गै निं करदे साढ़े कन्नै असें डोगरी च गै गल्ल करनी की जे अस अनपढ़ लोक जे ऐं डोगरी च गल्ल करनी लेकिन पढ़े लिखे दे साढ़े गै बच्चे जेह्ड़े ओह् बी गल्ल साढ़े कन्नै डोगरी च नेईं करदे हैन असें असें नेईं होंदी हिंदी ते नेईं होंदी उर्दू ते अस डोगरी च गै करने पौंदी उ'नें ना समझोंदी अद्धी समझोंदी ते अद्धी नेईं समझोंदी एह् ऐ साढ़ा डोगरी जेह्ड़ी ऐ देना चाहिदा बड़ा इसी बढ़ावा देना चाहिदा एह् डोगरी कल्चर जेह्ड़ा ऐ बड़ा अच्छा ऐ गाने बजाने डोगरी प्हाड़ी गीत औंदे लोकल गीत औंदे गीतड़ू होंदे ओह् बी डोगरी च गै होंदे ते हून एह् डोगरी जेह्ड़ी ऐ आस्ता आस्ता आस्ता साढ़ै इत्थै घट्ट होआ दी